डोगरी लैंग्वेज़ दे पैह्लें बोलदे हे ते हून कोई बोलदा निं ऐ हून सारे जनें शरमांदे न ते डोगरी बोलदे तुस अपनी एगजैम्पल गै लेई लैओ जेल्लै तुस बाहर जाह्गे ते असें पैह्लें हिंदी च बोलनी कि भई पर एह् गलत ऐ स्हानू कैह्ली डोगरी च गल्ल करनी निं चाहिदी ते एह् हर बंदे गी समझ आंदी ते सानूं डोगरी च गै गल्ल करनी चाहिदी ऐ ते लोकें गी डोगरी समझ निं औंदी ते एह्दे कन्नै ते अगर तुसें गी समझ आवा दी ते तुस डोगरी चें गै गल्ल करो ते अगर ओह् हिंदी बोले ते फिर बोल्लो इंदे नै ते डोगरी चें गै गल्ल करो ते डोगरी एह् खबरें च कदें सुनी ऐ निं डोगरी इक्क बारी सुनी ही पर ओह्बी करोई दस्स पंद्रहां मिंट गै दित्ती होनी खबर ते बाद बिच ओह्बी हिंदी बिच गै देन लग्गी पे स्हानू इंया डोगरी लैंग्वेज़ इंया बड़ी घट्ट यूज़ होंदी ऐ स्हानू बद्ध तों बद्ध चेंज़ करनी चाहिदी डोगरी लैंग्वेज़ ते स्हानू टीवी च ते सनोची जा निं ते ना कोई ड्रामां औंदा टीवी बिच डोगरी लैंग्वेज़ दा ना कोई शो आंदा ते डोगरी असें हिंदी गै सुनी ऐ असें जदूं बी सुनी ऐ डोगरी अज्जकल लोग शरमांदे बड़े न डोगरी बोलदे बड़े न इस बारी डोगरी स्हानू बोलनी चाहिदी जादा कॉपियें बी डोगरी ऐनी होंदी अज्जकल हिंदी गै होंदी ऐ स्हानू डोगरी बोलनी चाहिदी साढ़े लोकें गी एह् डोगरी गी पता निं की लोक शरमांदे न पता निं पर शरमाना निं चाहिदा स्हानू डोगरी साढ़ा इक्क मतलब कि साढ़े इक्क लोकप्रिय न बड़ी परानी ऐ डोगरी बोलनी चाहिदी साढ़ा इतिहास ऐ डोगरी साढ़े साढ़े डोगरी सानूं डोगरा कुसनै आक्खना अगर असें डोगरी निं बोली साढ़े इद्धर साढ़े पिंडे दे बी कोई कोई डोगरी बोलदे हे पर अज्जकल कोई निं बोलदा डोगरी ते डोगरी लोकें गी पता निं चलदा पता निं केह् सोचदे डोगरी सोचदे की बंदा कि हर बंदा लग्गना पर स्हानू एह् सोच ऐ कि असें घर सारे डोगरी बोलगदे ते सारें गै डोगरी बोलनी ते कोई जम्मू चली जाओ उत्थें कोई राह् पुच्छङन हिंदी चें पुच्छङन ओह् गलत ऐ स्हानू ह्लें डोगरी बोलनी चाहिदी ऐ डोगरी कन्नै मतलब की डोगरी इक्क चीज़ ऐ की एह् इन्नी मिट्ठी ते जेकर दिक्खेआ जा ते ना स्हानू मीडिया बिच ना रेडियो च ना टीवी च ते ना प्रिंट बिच ते इस करी स्हानू डोगरी बोलनी चाहिदी ऐ